हेलो आशीष ट्रैवल एजेंसी से बात कर रहे हैं सर मैं ओमप्रकाश बोल रहा हूँ मैंने कल आपकी एक टैक्सी अलवर जाने के लिए बुक करी थी और मैं सुबह छः बजे से आपके दिये हुए ड्राइवर को मैं कॉल कर रहा हूँ पर वह नंबर पिक नहीं कर रहा है और न किसी प्रकार का कोई रोसपा उसमें से मिल रहा है तो मुझे बता सकते हैं कि यह ड्राइवर कहाँ है और वह यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आएगा कि नहीं आएगा जी सर मुझे बता दीजिए अगर वह नहीं आ रहा है तो आप मुझे दूसरा ड्राइवर उपलब्ध करा दीजिए धन्यवाद सर